जी कौन भोपाल कलेक्स कंप्यूटर से बोल बोल रहें क्या जी हाँ मेरे को लैपटॉप लेना था तो कौन कौन से लैपटॉप्स हैं कौन कौन से कौन कौन सी कम्पनी के हैं कौन कौन से फ्यूचर्स है कितना डाउन पेमेंट लगेगा इ एम आई क्या है क्या आप मुझे इसके बारे में ये सब जानकारी दे सकते हो अच्छा अच्छा इसमें से मैं डेल डेल का लेना चाहूँगा साठ हज़ार रूपये

जी जी जी तो उसमें अगर मैं इ एम आई कराऊँ तो उसमें कैसे क्या रहेगा उसमें मैं अगर इ एम आई से लूँ तो मैं आपको डाउन पेमेंट कर दूँगा तीस हज़ार रूपये नक़त में नक़त में लेंगे तो कितने का पड़ेगा इ एम आई कराएँगे तो कितने में रहेगा अच्छा चलो ठीक है मैं भैया से बात कर के मैं आपको बता दूँगा और कर लेंगे और डा डाक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे चलो ठीक है मैं बात कर के बता दूँगा है ना धन्यवाद

जी जी जी बिल्कुल